हेल' आदा आदाया आर'नाइ रेस्टुरेन्टनि अनार ना आं मोनसे जाग्रा बेसाद अर्डार होनो सानदोंमोन आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बयस हस्टेलाव थायो आदाया पेकिंखौ मोजाङै खामना हरनो हागोनना थांनाय आं दाखालै बावैसो मोनसे जाग्रा मुवा अर्डार होदोंमोन बेयावबो पेकेजिंया मोजां जानानै फैयाखै ओंख्रिफोरानो माथो नांला जोबनासो दंमोन बेनिखायनो ओइबार खोनसेयावबो बे खोनसेयाव मोजाङै बे खोनसेयाव मोजाङै पेकेजिं खामना हरबानो जाबाय आदाया जाहाथे मोजाङै सफैयो आरो जाग्रा मुवाया जाहाथे गुदुङै सफैयो गुसु जाया लासिनो जुदि मोजां जाग्रा बेसादा मोजाङै सफैयाब्ला आङो फैसाखौबो एमाउन्टखौबो इसे डिडाक्ट खामनाय जागोन दै मोजाङै हरबानो जाबाय